जे गल्ल करचै साईंस ते टैक्नोलजी बारै ते मैं तुसें गी पैह्ले एह् दस्सी लै कि मैं अपने नान मैडिकल बैकग्राऊड़ चा आं ते साईंस ते में रखे दा हा हून कम्पयूटर पढ़ा दी आं ते टैक्नोलजी बी ऐ गै ऐ ते जेह्ड़ा तुस पुच्छा दे ओ सवाल जेह्ड़ा बड़ा मेरे कन्नै कनैक्ट करदा बड़ा मेरे मीं लगा दा मेरे आस्तै गै ऐ ते जेह्ड़ी साईंस ते टैक्नोलजी अस पढ़नें होन्ने आं जि'यां स्टूडैंट गल्ल करांऽ ते सानूं ते चाहिदा होंदा कि जेह्ड़े टीचर न ओह् असें गी पढ़ान करियै दस्सन क्योंकि साईंस जे अस पढ़ा दे ते साइंस च असें गी केह् चाहिदा कि करियै कोई चीज दस्सी ओड़ै जेह्ड़े प्रैक्टीकल न ओह् अस सामने करियै दिखचै अक्खां चूं दिखचै आपै करचै ताईंयै ते ओह् समझ आने क्योंकि साईंस जेह्ड़ा ऐ सब्जैक्ट ऐ ओह् जोह्ले धोड़ी अस करगे निं आपे निं करगे जां कुसै गी करियै करा दे दिक्खी निं लैगे असें गी निं समझ औग जि'यां जे गल्ल करचै स्कूल टाइम दी ऐनी स्कूल टाइम च असें गी करांदे होंदे हे प्रैक्टीकल जे जे ओह्लै प्रैक्टीकल कीते गै निं होंदे ते असें गी पता कि'यां लगदा कि जेह्ड़ा लून ऐ ओह् कि'या कड्ढी कि'यां कड्ढी लैंदे होन्ने आं लून अस ऐनी ते जे असें गी ना इक बारी प्रैक्टीकल कराया हा कि इक वीकर गी लेइयै ओह्दे च गैस कट्ठी करियै ते सोडियम गैस कट्ठी करियै ते उप्पर ओह्दे लाइयै ओह् गैस कट्ठी करनी ते आपै गै ओह् ना जोल्लै गैस कट्ठी होई जा ते ओह् बाह्र आई जंदा हा ते जे अस ओह् मतलब कीते दे निं होंदे निं होना हा जे असें ओह् कीते निं होंदा जां असें ओह् दिक्खे दा निं होंदा हा ते असें गी पता गै निं लगना हा कि जिन्ना प्रैशर गैस दा होंदा ओह्दे कन्नै बाह्र आई जंदा ओह् चीज असें गी समझ गै निं आनी ही ते मि लगदा कि जे अस चाह्ने आं कि बच्चे जेह्ड़े हैन ओह् साईंस जां टैक्नालजी जेह्ड़ी ऐ ओह्दे च पूरा ध्यान लाइयै पढ़न जां उस्सी समझन जां ओह्दे कन्नै मतलब उस्सी ओह् बड़ा शैल सब्जैक्ट लग्गै उ'नें गी इ'यां उ'नें गी समझ आ ते असें गी केह् करना पौना की बच्चें गी दस्सियै ओह् कराइयै हत्थै कराइयै सामनै कराइयै दस्ना पौना क्योंकि इ'यां बच्चें गी समझ निं आनी बच्चें गी एह् होंदा कि साईंस ना ओह् रट्टी रट्टियै ऐस्स ऐस्स टी होंदी रटी रट्टियै ओह् कोशन याद ते करी लैंदे बाद च ओह् भुल्ली जंदे जे अस ओह् करगे गै नेईं जे असें ओह् सोचे दा गै निं होना कि इ'यां होना जि'यां जे अह् गल्ल करचै न्यूटन आस्तै ऐनी जे उ'नें सेब दिक्खे दा निं होंदा ते अज्ज ग्रैविटी बी निं होंदी ही मतलब ओह् अलग गल्ल ऐ लेकिन जे उ'नें निं दिक्खे दा होंदा हा ग्रैविटी असेंगी समझ नेईं आनी ही ते उ'यां गै जि'यां बच्चें गी करियै निं दस्सगे अज्ज कल केह् होआ स्कूलें च ना स्मार्ट क्लास स्मार्ट बोर्ड लाई ओड़ा दे ओह्दे कन्नै केह् होंदा बच्चें गी दस्सियै करदे जि'यां पैह्ले कताबां चूं चैप्टर पढ़ाए जंदे हे टीचर समझाई उड़दे हे उ'नें गी समझ आई जंदी ही कि एह् एह् इ'यां ऐ लेकिन बच्चें गी याद ऐनी रौंह्दा ऐ हा ते हून केह् करा दे स्मार्ट क्लास उप्पर उस्सी विडियो बनाइयै दस्सा दे विडियो बनाइयै दस्सा जां उ'नें गी पिक्चरां दस्सा दे ओह्दे कन्नै केह् होआ दा कि बच्चे जेह्ड़े ऐन ओह् उ'नें गी बड़ी जैदा समझ औंदी ते उ'नें गी ओह् चीजां याद बी र'वा दियां न ते जे तुस जे में अपनी गल्ल करांऽ ते ते में बी स्कूल च ओह् स्मार्ट क्लास ऐ हियां ते मैं दो टापिक उद्धर न पढ़े दे हे इक ते ऐ हा जेह्ड़ा हिस्ट्री दा चैप्टर हा ओह् कलोदिंग इंन यूरोप ते मिं अज्ज बी याद ऐ ते हिंदी दी पोइम ही जेह्डी बुलबुल आह्ली पोइंम ही अज्ज बी याद ऐ ओह् बुलबुल इ'यां जंदी ही इ'यां औंदी ही मैं ना बुलबुल कि'यां बचानी होन्नी आं हून असें गी ना उस विडियो च दस्से दा हा ओह् बुलबुल दी जेह्ड़ी दु्म्ब होंदी ओह्दे थ'ल्लै ना लाल लाल होंदा ते मैं ना इ'यै दिक्खनी होन्नी आं कि एह्दी दुंबा थ'ल्लै लाल ऐ कि नेईं ऐ ते जेह्ड़ी चीज ना मतलब एह् होंदा कि जेह्ड़ी चीज असें दिक्खी दी होए न ओह् साढ़े दमाकै च बेइयै रौंह्दी ऐ ओह् तुस जे ओह् बाद च बी दिक्खगे ओ ना ओह् तुसें गी याद आई जानी हां एह् ते असें दिक्खे दा ऐ एह् असें कीते दा ऐ ते जे तुस चाह्ने ओ कि बच्चे ऐन ओह् साईंस ते टैक्नालजी गी बड़ा बड़ा आराम कन्नै पढ़े जां बड़ा आराम कन्नै समझी लैन ते तुसें उ'नें गी बौह्त जैदा ओह् चीज करियै दस्सनी पौनी ऐ जे तुस उ'ने गी कताबां देई ओड़गे ओ नोटस देई ओड़गे ओ ते करियै नेईं दस्सगे नेईं औना इंजीनियरिंग च बी बच्चे केह् करदे उ'नें गी करियै दस्सदे कि एह् प्रैक्टीकल इ'यां होंदा एह् इ'यां करदे जे अस तुस लाई लैओ जे साईंस दा अस टापिक लेई लैचै रिफलैक्शन असें गी ओह् रिफलैक्शन करियै दस्सी दी ऐ तां असें गी ओह् याद र'वा दा जे असेंगी ओह् नेईं पढ़ी दी होंदी बिंद नेईं कीते दे होंदे याद गै निं होने हे टैक्नालजी च जेह्ड़े अस करने होन्ने आं जि'यां तुस लाई लैओ कोडिंग करने होन्ने आं ते जे कोडिंग असें कीती जे असें कोडिंग पूरी आपै नेईं मतलब कुसै टीचर ने नेईं दस्सी दी होऐ तुसें आपै गै दिक्खनी कंप्यूरटै उप्परा आपै गै करनी ते तुस किन्नी करी लैगेओ दो कोशन त्रै कोशन चार कोशन ओह्दे बाद ते आपै गै आपै भुल्ली जागेओ नेईं होनी क्योंकि ओह् तुसेंगी समझ गै ऐनी तुसें बस रट्टा लाए दा एह् स्टैप ऐ एह् ऐ एह्दे बाद एह् ऐ जि'यां अस करने होन्ने आं पैह्ले हैश टैग इंक्लूड़ फिर ऐस्स टी डी आई ऐच्च फिर ओह्दा इंटर नेम फिर ओह्दा जेह्ड़ा जेह्ड़ी बी हिंट ऐ इंट करैक्टर जे असेंगी ओह् समझ गै निं होनी ते असें उस्सी उप्पर थ'ल्लै निं करी उड़ना इंक्लूड़ लाइयै फिर कैह्ली लाना इंट गै लाईं लैनें आं करैक्टर गै लाईं लैनें आं जेह्ड़ी चीज दी समझ गै निना होए ओह् चीज अस नेईं करी सकदे ते जे तोहें बच्चें गी समझाया गै नेईं दस्से दा गै नेईं उ'नें गी दस्से दा निं होना ओह् नेईं समझ आना क्योंकि एह् चीज बड़ी ना सर्वें च बी दिक्खी गेदी ही जेह्ड़ी चीज अक्खें चा दिक्खियै करियै ना ओह् याद रौंह्दी ओह्दे जे अस कोई चीज सुना दे आं जां कोई चीज पढ़ा दे आं पढ़े दे एह् भुल्ली जंदी सुनी दी निं भुल्लदी ते कन्नै जे अस कताबै चूं आपै पढ़ा दे आं ते विडियो दिक्खियै पढ़ा दे आं ते ओह् बी किताबें आह्ली भुल्ली जानी लेकिन विडियो दिक्खी दी निं भुल्लदी जि'यां रील रील लाई लैओ तुस रील याद रखी सकदे ओ जां कोई कोशन याद रखी लैगेओ आसानी कन्नै रील याद रौंह्नी उ'यां गै बच्चें गी जिन्ना होई सकदा दस्सियै करियै दस्सो ते बच्चें गी याद बी रौह्ग ते पढ़ी बी लैङन